دیہاتی لوگوں کے لیے کھیل اہم رکھتے ہیں جیسے کہ وہ کام پہ جاتے ہیں کام کرتے ہیں اسی طرح کھیل بھی کھیلتے ہیں ہم دیہات کے لوگ کام کرتے ہیں پرھائی بھی کرتے ہیں کھیل بھی کھیلتے ہیں اور اچھی اچھی کھیلے بھی ہیں اور کھیل بچوں کے لیے مفید بھی ہے کھیل کھیلنی چاہیے کھیل کھیلنے سے دماغ فریش ہوتا ہے چوبیس گھنٹہ میں ایک گھنٹہ یا پھر ڈیڑھ گھنٹہ کھیل کھیلنی چاہیے بچوں کے لیے فائدہ مند ہے کھیل بچوں کو کھیلنی چاہیے اور ہم دیہات والے کام پہ بھی جاتے ہیں کام بھی کرتے ہیں کام کرنے کے بعد پھر آتے ہیں آنے کے بعد فر جو بھی مطلب کرنا رہتا ہے اپنا کرتے ہیں اور ہمارے دیہات کے بچے پڑھائی بھی کرتے ہیں اور جب پڑھائی کرنے ہو صبح اٹھتے ہیں صبح سات آٹھ بجے چلے جاتے ہیں اسکول جب اسکول سے آتے ہیں تین یا چار بجے تو پھر تین چار بجے آنے کے بعد گلّی ڈنڈا ہو یا پھر میچ ہو کھیلتے ہیں اپنے دماغوں کو فریش کرتے ہیں تو یہ کھیل مطلب کھیلنی چاہیے ہر بچوں کھیلنی چاہیے جیسے کہ ہمارے دیہات میں کھیل کھیلی جاتی ہے تو اچھی بات ہے کہ کھیل کھیل کھیلنی چاہیے تو جیسے کہ ہم بھی کھیلتے ہیں ہم بھی پڑھائی کرتے ہیں پڑھائی کرنے کے بعد آتے ہیں کھیل کھیلتے ہیں ہمارے دیہات کے لوگ